में फेसवाश मंगाया हा कन्नै इक क्रीम मंगाई ही उ'नें ईअ'ऊं यूज कीता स्टार्टिंग च ठीक गै लग्गियां

दाने निकली गे कन्नै मेरी स्किन इ'यां जलन जलन मिगी लग्गै दी अ'ऊं दिक्खेआ पढ़ेआ ते बाद च मिगी पता चलेआ कि एह् क्रीम जेह्की ऐ एह् ऐक्सपायर्ड ऐ फ्ही अ'ऊं कांटेक्ट कीता ऐ ऐ अजैंसी आह्ले कशा पर उ'नें बी मिगी बड़ा गै नेगिटव गै रिव्यू दित्ता उ'नें आखेआ कि अ'ऊं रिफंड नेईं करी सकने नां रिपलेस करी सकनें तुआढ़ी रिपलेसमैंट जेह्की ऐ ओह् बाह्र होई दी

एह् स्किन बड़ी गै मेरी खराब होई दी ऐ अ'ऊं बड़ी कोशिश कीती कि अ'ऊं दुए प्रोडैक्ट मंगा पर ओह् नेईं मंगां नेईं आंते ते कन्नै मिगी एह् चीज बड़ी गै खराब लग्गी